औ आं जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो मानोना गोदो आजै आजौनि समनिफ्रायनो जोंहा फिबोगासिनो दं जेरै मोसौ अमा दाउ मौसो बोरमा मानोना बिसोरो जोंनि राइजो जानायाव बिराद गा बिहोमा होलाङो बिसोरनि मददजों जोङो रांआरि अनसुंथायबो मोन्नो हायो मोसौ जेरै हालेवनायाव जों बिराद बिहोमा मोनो आरो दाउफोरखौ जोङो फान्नानैबो रां खामायनो हायो जानायनि थाखाय जोङो बिसोरनो ओरैनो हाग्रा बंग्रायानो बिसोरनि थाखाय थोजासे आरो सैमा अमाबो दा मानसिफ्रा सैमा माउजिबो फिनो थाखाय लाबाय मानोना बिसोर थाबाबो न' नखराव माने सिखाव सिखाव दाखायतफोरनि गिनांगौवा खम जायो आरो माउजिफोर फियोब्ला न'नि एन्जर बिदिनो खांखमा बेफोरखौबो बियो हमनानै जानायाव जोंना नखराव एन्जर खांखमानि बारा एरनायखौ नुनो मोन्नाय जाया फिनांगौ जेसेबां हायो मोसौआव जेरै मोसौ गाइ फिसियोबोला जों दा गाइखेरनि थाखाय बारा जिंगासिनाङा हालुवा फियोबा जों हालेवनायाव बिराद गोबां मदद मोनो